हमको मोबाईल चाहिए था दस हज़ार का उसका दिखा दीजिए वीवो कंपनी का वीवो वीवो

हाँ बताइए बताइए आप वीवो काल दे दीजिए अच्छी क्वालिटी का दीजिए अच्छी कंपनी का दीजिएगा तो मुझे नौ हज़ार वाला दे दीजिए और और इसमें डिकाउंट कुछ मिलेगा तो आप मुझे आठ हज़ार का दे दीजिए नौ हज़ार का है तो नहीं तो आप मुझे कुछ डिस्काउंट दे दीजिए मुझे छोटी वाली भी मोबाइल लेनी है हाँ छोटी वाली नहीं बड़ी वाली भी लेना था एक बीबो का लेना था और एक छोटी सी नोक सैमसंग का लेना था नहीं तो मुझे छोटा वाला चौदह सौ वाला दे दीजिए और आप इन दोनों पर डिस्काउंट दीजिए

बारह सौ का हाँ तो फिर कीपैड है तो दे दीजिए ठीक है यही वाला दे दीजिए और आप वह बड़ी वाली मोबाइल बड़ी वाली मोबाइल दे दीजिए उसका डिस्काउंट कर कर ठीक है अगर आप आठ हज़ार बारह आठ हज़ार आठ सौ का ठीक है आप आठ हज़ार आठ सौ का दे दीजिए दोनों डिलीवरी करवा देंगे क्या होम डिलीवरी नमस्ते